हमसभ लाल रङ्गसँ कर्चीमे कऽ लल कपड़ा लपेटि कऽ तब ओहिसँ पेंटिंग जँका करै छी लाले रङ्गसँ हमसभ सभकिछु करै छी हाथ पएर रङ्गलहुँ जतय जे भेल सेल्टिंग पेंटिंगमे जे कएलहुँ से लाल रङ्गसँ रङ्गलहुँ दोसरो कलरसँ ओनाहिते भेल तऽ कटकीमेके कपड़ा लटपटाए लेलहुँ आ अपन जाहिमे कलर दैके रहल से ताहिमे के कलर दए कऽ देलहुँ लाले रङ्ग देलहुँ पीरे रङ्ग देलहुँ जे रङ्ग भेल से अपन उएह कटकीमे लगाए लगाए कऽ हमसभ ओहि रङ्गके यूज कएलहुँ आओर किछु नहि कएलहुँ आओर हमसभ उएह रङ्ग करिआ रङ्ग भेल ललका रङ्ग भेल जे पीरा रङ्ग भेल से रङ्गसँ अपन कएलहुँ कटकिएमे कऽ हमसभ कपड़ा लटपटाए देलहुँ आ ओहिसँ अपन जे काज भेल से कएलहुँ हाथ पएर रङ्गू पथिआ मौनी रङ्गू जे रङ्गू जाहिमे जे चेन्ह चोक दइके यए से उएहसँ दियौ घर दुआरिमे दियौ चाहे हाथ पएरमे दियौ कि पथिआ मौनीमे दियौ जाहिमे देबै सएह ललके रङ्गसँ तऽ हमसभ यूज करै छी पीरा रङ्ग यूज करै छी जे करै छी से ललके रङ्गसँ कपड़ामे लटपटाए देलहुँ कटकीमे कपड़ा तब अपन जे जतय जे रङ्गलहुँ से उएह ललके रङ्गसँ रङ्गलहुँ